आंनि जुनारफ्रा अमा मोसौ बोरमा दाउ दं नाथाय आंनि जुनारफोरा अमाया जाहैबाय आं बाजारनिफ्राय उन्दै समाव बायनानै लायो नैरोजा रांनि बा थामरोजा रांनि बा नैरोजा बाजौ रांनि नाथाय आङो बेखौहाय फेदेरनानै से बोसोराव हाय से बोसोराव हाय जिबा रोजा बा जिद' रोजा राङै आं फाननो हायो फाननो हायो आरो बेजों लोगोसे रां मोननाय रांजों हाय माखासे आंनो नांगौ मुवाफोरखौ आं बायनानै आरजियो

आंनाहाय मोसौआ जाहैबाय न'आवनो दंखायो नाथाय आं गाइखेरल' फाननाय जायो आंनाव दा माबा मोसौ दं आङो मानै मोसौखौ गाइखेर सेरो मानै मोसौखौ गाइखेर सेरो आरो मोसौ मासेनि आवहाय गाइखेरा से लिटार ओंखारो मानैजों नै लिटार बे गाइखेरखौ आङो बाजाराव फानहैयो आरो

माबानि बेसेना जोबोद बुरजा जाहैगोन मोसौ मासेआव आङो बिमाखौ हाय मोनोब्ला बिमानि दामआ जाहैबाय नैजिरोजा नैजिरोजा ब्रैजि रोजा जागोन आरो सेकेन्ड उन्दै दंबावो बियो जिनै रोजा रांनिसो जाहैगोन आरो उन्दैफ्रा जाहैबाय थामरोजा थामरोजा बेफोर जागोन गासै नैजि रोजा ओरैजाय ब्रैजि रोजा गासै आंनावहाय मोसौनि बेसेननि राङा जाहैबाय द'जि रोजा सोनि बेसेननि दं आरो आरो दाउ सिगांआव आङो दाउ कुर'इलार फिदोंमोन जोबोद दुखु नांथाव बाथ्रा कुर'इलाराव आङो फेदेरसेना फेदेरनानै आङो आंनि नां रां आदार जाहोनाय फैसाखौ आं मोनफिननो हायाखै जोबोद खहा जादों माखासे समाव बेमार जानायाव

सासे एजेन्सिनिफ्राय दाउसा सेजौथा बायदों मोन आङो कुर'इलार

मास मोनथाम फिनायावहाय आंनिया

पयथ्रिस हाजार थांदोंमोन नाथाय बे पयथ्रिस हाजारनि रांखौ आं मोनफिनाखै बेमार जानायाव हाय गासै थामजौ रोजा ल' रां मोनफिन्दों आरो जेबो मुलाम्फा जायाखै बिनिखायनो दाउ फिनायखौ बोरैबा गिनाय मोनो एखदम न'आव लाय बिदिनो माब्रैसो बिमा नाथाय आङो दाउदैबो सेसथा खालामदों मोन कुर'इलार फिनानै